जबलपुर में जे एम डी इलेक्ट्रॉनिक मॉल से बात कर रहे हैं एक्चुली मुझे एक वीवो का फ़ोन चाहिए था वी ट्वेंटी ट्वेंटी सेवेन फ़ाइव जी हाँ तो उसके आप इस्पेशल फ़ीचर्स बता बता सकते हैं मुझे

दो सौ छप्पन हाँ ई एम आई पर में ई एम आई पर मिल जाएंगे कितने परसेंट लगेगा थ्री परसेंट लगेगा ओके कितने के मिलेंगे ओके तो पे पेमेंट मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ ओके तो उसकी मेरे को एक सॉफ़्ट कॉपी मिलते चलेगी हर मंथ

ओके तो उसमें जो मेरे को एक चीज़ मैम क्लियर करना था कि जैसे कुछ जगह होता है कुछ शॉप्स में होता है कि मोबाइल बेचने के बाद ऑफ़्टर सेल सर्विस जिसको कहते हैं वह खराब रहती तो आपके उधर ऐसा कुछ तो नई रहेगा ना

जी तो मैम आपकी आप मैं कब मैं विज़िट कर सकता हूँ आपके मॉल में या शॉप में ओके मैम मैं कल ही आ जाता हूँ आप भी ओके ग्यारह बजे के बाद मैं आपकी शॉप आ जाता हूँ ओके धन्यवाद ऋषि अग्रवाल

धन्यवाद